میری پسندیدہ صنفوں میں ناول داستان اسی طرح سے تاریخ کی کتابیں شامل ہیں اگر میں اپنی ساری زندگی صرف ایک صنف کی کتابیں پڑھوں تو وہ صنف ناول ہوگی اس لیے کہ ناول میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کی ملتی ہیں مثال کے طور پر اس میں تعبیرات بہت اچھی اچھی استعمال ہوتی ہیں اسی طرح سے الفاظ کا ذخیرہ ہمیں اس سے ملتا ہے اسی طرح سے کسی بات کو ہمیں کسی مہذب انداز میں اگر کہنا ہو تو وہ ساری چیزیں ہمیں وہاں سے ملتی ہیں اور ناول کی صنف میں میں نے حال میں امراؤ جان ادا جو کہ مرزا محمد ہادی رسوا کی ہے میں نے اس کو پڑھی ہے اور وہ بھی ناول کی صنف میں اردو ناول کی صنف میں وہ اب تک کی سب سے اچھی کتاب کردار کے حساب سے پلاٹ کے حساب سے اور کہانی کے حساب سے سب سے اچھی کتاب اسے تسلیم کیا گیا ہے اب تک